हलो हा डॉक्टर साहिबु हा मां भारती मूंखे जाम धक लॻा आहिनि मां किरी पई आहियां स्कूटर तां मूंखे जाम हथ में ॾाढो सूर थी पियो आहे अलाए छो हथु बि थोरो सुॼियल लॻे पियो थोरो ॾिसो थोरो ॾिसो त सही मूंखे हा हा डॉक्टर आह जाम सूर आहे ॾाढो सूर थी पियो आहे हा डॉक्टर अच्छा हा डॉक्टर पंहिंजी सुई वुई त हणी छॾियो थोरो सूर त घटि थिए भला मुंहिंजो हा हा हा डॉक्टर हा ऐं जेकॾहिं ईअं लॻो हुजे अंदरि अंदरि कुझु फ्रेकचर थियो हुजे त छा कंदासीं घणो वक़्तु लॻंदो घणो वक़्तु लॻंदो ठहण में ओ हा त मां एक्स रे एक्स रे डिपार्टमेंट में मां एक्स रे डिपार्टमेंट में वञा थी तव्हांजी नर्स ॾियो मुंसां गॾु मां एक्स रे हा हा हा हा हा मुंहिंजी भेण आई आहे मूंसां गॾु

हा हा महिरबानी डॉक्टर साहिबु महिरबानी ऐं बिल बि ॿुधाइ छॾिजो घणो थींदो तव्हांजी वॾी महिरबानी हा महिरबानी महिरबानी